हमारे जोधपुर शहर में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है गेहूँ बाजरा मक्का मक्का वगैरह हम ये एक सीजन के अनुसार बात करते हैं लेकिन गेहूँ बाजरा खाद बीज वगैरह ये हमारे रायता जीरा सरसों यह हमारे परमानेंट हो चलता रहता है लेकिन ये भी एक सीजन बाय सीजन होता है जैसे कि वही सर्दी की सीजन हुई गर्मी की सीजन हुई अभी हमारे यहाँ पे आसपास के लोग ज़्यादातर काचर हुए टमाटर हुए मटर हुए फल सब्जी वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा अभी दिलचस्प रखते हैं और हमारे यहाँ पे जो उगाई जाने वाली फसलें हैं तो वो गेहूँ हैं बाजरा है यह मंडी में फिर ये मंडी में जाने के बाद हमारे यहाँ पे जोधपुर में पूर्णतः से पूर्ति होती है ततत्पश्चात यह हमारे राजस्थान में अगर जमाना के हिंसाब से होता है जैसे जमाना बोले तो बारिश अगर बारिश अच्छी होगी तो हमारे जमाना होगा अगर बारिश सब सारा खेल निर्भर बारिश पे होता है क्योंकि राजस्थान में टूबेल वगैरह तो बहुत कम है ये सब बरसात के ऊपर खेती निर्भर की जाती है और इस खेती में अगर अगर बारिश अच्छी होती है तो हमारे यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती है अगर बारिश नहीं होती है तो हमारे यहाँ पे बोले तो सौ परसेंट में से पच्चीस परसेंट ही हम इनकी पूर्ति कर पाते हैं